अच्छा तुस साढ़े डोगरे तेहारें दे बारे च पुच्छै दे साढ़े डोगरे तेहारे दा केह् आखना कोई गिनती थोह्ड़ी ऐ बड़े तेहार न हर फंक्शन गी अस बड़े अच्छे तरीके कन्नै हर तेहार की मनान्ने आं पूरे हिंदोस्तान च बड़े तेहार न पर जेह्ड़े साढ़े डोगरें दे तेहार न खास करियै इस रियासी च कटरै जां पैंथलै बिच आसै पास्सै दे ग्राएं अस केह् बनान्ने आं साढ़ी जेह्ड़ी पैह्ली लोह्ड़ी ऐ ओह्दी गै कोई मसाल निं ऐ लोह्ड़ी च अस केह् करने हर्न बनांदे किन्ने दिन ते पैह्लें जागत त्यारियां करदे रौंह्दे सखियां बनदे बावे बनदे फ्ही ओ कन्नै लोकें दे घरें जिं'दे घर ब्याह् नमें न में होए दे होंदे बच्चे होए दे होंदे और बड़ियां खुशियां आह्लियां गल्लां जेह्ड़ियां होए दियां होन्दियां ओ क नाम उत्थै जाइयै अद्दी अद्दी राती जाइयै नचदे रौंह्दे उं'दे कोला बड़ियां बड़ियां डिमांडां करदे असें इन्ने पैसे लैने असें इन्ने पैसे लैने इन्ने लैने और लेइयै जंदे इ'यां निं लोक बी बड़ी खुशी कन्नै उ'नें गी औंदे न जेल्लै उं'दा सतकार करदे रेओड़ियां मुंगफली ओ केह् नां सीजन दे मुताबक जेह्ड़े फल फ्रूट होंदे किन्नू सेब बगैरा सब किश उ'नें गी मतलब केह् नां खलांदे पलांदे दिंदे ते केह् नां तरचो तरचोली बनाई दी होंदी तरचोली लोह्ड़ी केह् नां बालदे लकड़ियां शकडियां किट्ठियां करियै बालनी गोट्टे केह् नां माले दे गोहे दे कन्नै जेह्ड़े गोट्टे होंदे गोट्टे बी केह् नां ओह्दे च लांदे बालदे उस कन्नै ओह् जेह्ड़ी ओह् लोह्ड़ी होंदी ऐ नुआढ़े आसै पास्सै परदक्खनां दिंदे मत्था टेकदे मुड़ियै केह् नां आखदे कि लोह्ड़ी जे जे परूं जे सुखे सा सुख सुख शांति जि'यां हून आई ऐ इ'यां फ्ही आवेआं सारा इ'यां करदे देआली जेह्ड़ी ऐ ओह् बी बड़े शैल तरीके कन्नै मनांदे ते तेले दे दिये दिये बालदे केई ते हून ते केह् नां नमां फैशन बनी दा बजारा दिये लेई लैंदे लोक पैह्लें ते लोक घर मिट्टिये दे केईं केईं दिन पैह्लें दिये बनाइयै सखाइयै उ'नें गोहा कना करियै मुंग फेरियै उ'नें दियें च उ'नें केह् नां जेह्ड़े दिये बनाए दे उं'दे उं'दे च ओ केह् नां तेल पाइयै ते जोतां जगांदे लांदे हे बसाखी होंदी साढ़े इत्थै बसाखी दा तेहार बी मनांदे बसाखी च लोक केह् करदे के दरेआएं दे कंढै जंदे उत्थै जाइयै रुट्टियां घरा दा बनाइयै लेइ जंदे ए केह् नां आखदे इस्सी के म खमीरे क्यूर पकोड़े और किश आलू सब्जियां बनाइयै राजमांह् बनाइयै दरेआ दे कंढै लेई जंदे उत्थै बेहियै रली मिलियै खंदे लोकें गी बंडदे दिंदे जेह्ड़े बचारे थोह्ड़े नेईं गना करी सकदे ते उ'नें गी केह् नां खलांदे पलांदे सारे ओह् कड़ाह् बी बनांदे लोक खुशियां दा ते लोह्ड़िये दे दुऐ दिन केह् होंदी ऐ मकर सक्रान्त होंदी ऐ ओह् केह् नां उस गी बी खिचड़ियां बनांदे ओ बी अपने देवी देवतें दे खिचड़ी मनसदे ओह् बी मंदरें च देवी देवतें दे बिच अपनियें धीयें भैनें दे घरें बी जेह्ड़ी ऐ ओह् खिचड़ी जेह्ड़ी ऐ भेजदे खुशी दी हां ते केह् नां जेह्ड़ा मतलब कि नां रली मिलियै एह् जेह्ड़े तेहार न साढ़े डोगरे एह्दे कन्नै साढ़ा आपसी भाई चारा ते केह् नां इक दूए कन्नै पे प्यार जेह्ड़ा बधदा देने दोआने दी जेह्ड़ी प्रथा जेह्ड़ा बचैरा नेईं खरीदी सकदा ओह्दी थोह्ड़ी मद मदाद होई जंदी और उसी एह्दे कन्नै एह् लगदा कि मेरी मदद करने आह्ले न ओह् बी इं'दा जैदा ध्यान करदा शिर्वाद दिंदा केह् नां असें गी ओ ते दुआ करदा कि मालका एह् नेह् तेहार औंदे रौह्न एह् साढ़े सज्जन सरबंदी न जेह्ड़ी साढ़ी इसलै मदद मदाद करदे करै दे न भगोआन इ'नें गी औने आह्ला साल जेह्ड़ा एह्दे कोला बी शैल आवै इं'दे घर जैदा जैदा कोला ज बद्ध कोला बद्द जेह्ड़ियां खुशियां औन और ते साढ़ै रक्खड़ी होंदी रक्खड़ी दा तेहार ऐ ठौकरें दा तेहार ऐ एह् जेह्ड़ा मना जन्मअश्टमी आखदी कृष्ण जी दी इ'नें तेहारें च बी साढ़े घर केह् नां केईं तरह् दे जेह्ड़े पकोआन बनदे फलोआर बनदे आपै खन्ने बन्नने मंदरें जन्ने मंदरें च झांकियां निकलदियां लोक ओह्दे च बड़े केह् नां बड़े जोशे शोशे कन्नै रली मिलियै ओह्दे च ओह् अपने ओह् केह् नां हिस्सा लैंदे ठौकरें दा जेह्ड़ा बरत होंदा एह्दे च केह् नां किस्म किस्म दे जेह्ड़े पकोआन बनदे अस मंदरें च बी चाढ़ने आपै खन्ने अपने आसै पासै आलै दोआलै जेह्ड़े बंडने लोक बड़े खुश होइयै खंदे इस्सी अस केह् नां सुंढ पनीरी बनांदे जेह्ड़ी स्यूली दी होंदी ऐ हां ते केईं लोक ते बाहरें स्यूल जानदे गै नेईं हैन कि स्यूल किसी आखदे न ओ स्यूलू दी कन्नै स्यूल कुट्टियै नुआढ़े च केह् नां उस्सी थोह्ड़ा भुन्नियै ते कुट्टियै थोह्ड़ा देसी घ्यो पांदे खंड जां गुड़ जे किश बी होऐ ओह् पाइयै उस्सी के नां सुंढ पनीरी आखदे बिच थोह्ड़ी सुंढ पांदे ओह् सारें बंडदे सारे खंदे पींदे जेह्ड़े पैह्लें राती दी तरचोली बनी दी होंदी ओह् बी सारें गी मतलब कि खंदे पींदे